गायमालके इन्कमके लिए हमरासभ गायमालके एक बिजनेसके तौर पर भी राखए छिऐ जकरासँ कि हमरा सभकेँ किछु इनकम भी आबैत छै की कहए छै आब जेनाकि गायके दूध बेचके हमरा सभके ओहिसँ भी पैसाके इनकम सोर्स बढ़ावए छिऐ आओर ओकर गोबरसँ खाद्य बेचके हँ खाद्यके लिए हमरासभ गोबर राखए छिऐ गोबरसँ बहुत तरह जलाओनके व्यवस्था होइत छै आओर खाद्यके भी व्यवस्था भए जाइत छै हमरा सभकेँ गाँवमे आबैत छै खाद्य लेबएकेलिए तऽ खाद्यके लिए गोबर जाइत छै बाहर आओर खाद्य ओकरे खाद बनिके आबैत छै जकरासँ कि खेतीमे भी डालल जाइत छै आओर खेती भी होइत छै आओर गायके लिए गायसँ ओहिसँ हमरा सभके बिजनेस भी आगे बढ़ए छै पैसा हमरा सभके हर काममे सुविधा आबैत छै जहिसँ कि मुर्गीके मुर्गीके पालएके लिए मुर्गीके फार्म खोलल जाइत छै ओकरामे मुर्गी पालल जाइत छै मुर्गीके लिए ओकरामे ओकर दाना जे छै से डालल जाइत छै ओहिसँ मुर्गीके खानाके व्यवस्था होइत छै हँ खानाके व्यवस्था होइत छै ओकरा ओकराके लिए भुस्सा खली चाहए छिऐ होइत छै आ ओकर जाकऽ ओकरामे भी मुर्गी पालनमे भी ओकरामे पङ्खाके व्यवस्था चाही ठण्डाके व्यवस्था चाही जाहिसँ कि मुर्गीके कोइ तरहके बीमारी इधर उधरक नहि लागए हँ बहुत तरहके एहि तरहकेँ बात हमरासभ ध्यानमे राखए छिऐ ओकरा सभकेँ लिए